मूंखे सभिनीनि खां वधीक वणंदड़ जेको कोट आहे उहो आहे जिते चाह हूंदी आहे उते राह पाण खे मिली ई वेंदी आहे त इअ मूंखे ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इअ मां पंहिंजे ॿारनि खे बि पाढ़ींदी आहियां त जिते चाह हूंदी आहे हुते माण्हूअ जे लाइ रस्तो पाणे जे पाणे ई निकिरी वेंदो आहे त इअ ॻाल्हि सौ टका सही आहे त अगरि असां कंहिं ॻाल्हि खे प्रति खणी विहंदासीं की हा मां हिन खे करे सघंदी आहियां चवण जो मतिलबु आहे जंहिं ॻाल्हि खे मां खंयो त मां हुन ॻाल्हि खे करे सघंदी आहियां हिन कोट सां मूंखे घणी ई प्रेरणा मिलंदी आहे